जैसे कि चन्दौली ज़िले में फ़स्ल फ़सल चन्दौली ज़िले को मानें तो धान का कटोरा माना गया है जोकि हमारे यहाँ चावल धान से हम चावल निकालते हैं धान हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा पैदावार माना गया है चन्दौली ज़िले में इसीलिए धान का कटोरा भी माना गया है अगर हम धान अच्छे से पैदा करें तो उन्हें घर में खाने के अलावा बेचने को भी काम आता है और जो कि बेचने से हमें कई सारे लाभ हैं जो कि घरे को घरों का खर्च इस्कूल जाने वाले बच्चों की फ़ीस ड्रेस उनकी बुक पेन कलम जो भी है उनको खरीद सकें और उनके आने जाने का ट्रेवलेन्स खर्च जो भी आए उसको हम वहन कर सकें और जोकि गन्ना गन्ना भी हमारे यहाँ अच्छी खासी मात्रा में वह भी हो जाता है गेहूँ गेहूँ बोले तो गेहूँ भी अच्छी खासी पैदावार अपने चन्दौली ज़िले में मानी गई है कि चन्दौली ज़िले में गेहूँ की भी फसल अच्छी ही हो जाती है जोकि जिससे हम आटा घर में तैयार होता है जिससे रोटियाँ खा सकते हैं और कुछ ज़्यादा हो तो उसको भी बिक्री कर सकते हैं कपास कपास से भी काफ़ी पैदा हो जाता है दालें जो कि दालें अरहर की दालें मटर चना मसूर मूँग उड़द जो भी है यह भी पैदा हम कर लेते हैं जोकि यह मौसम के ऊपर है मौसम अगर अच्छा साथ दिया तो अच्छी खासी यह भी उपज़ हो जाती हैं उसके बाद तमाकू भी हो जाता है फल भी हमारे यहाँ अमरूद सेब केला

यह भी पैदा हो जाते हैं सब्जियाँ जैसे कि प्याज आलू टमाटर बैगन लौकी कोहड़ा नेनुआ भिन्डी करैला यह सब भी पैदा हो जाते हैं इतने पैदा हो जाते हैं जोकि अपने धान काटने के बाद गेहूँ का समय जब आता है तो हमें सब्जियाँ में यह सब भी अगर उपज कर लें तो खाने के अलावा यह भी बाजार में बिक्री कर सकते हैं

जोकि अनाज ऐसी चीज़ें हैं कि जोकि हमारे लिए बहुत ही महत्व हैं पूर्ण हैं अनाज से हम अपने आपको जीवित रख सकते हैं अनाज से हम अपने घर का खर्च चला सकते हैं अनाज से हम अपने गरीबों को या अपने यहाँ आने वाले कुछ लोगों को दे भी सकते हैं क्योंकि उनके घर में भी अनाज जिनके यहाँ न होता हो उनके यहाँ भी दे सकते हैं अनाज ऐसी चीज़ है अनाज सबके घर में बहुत ही महत्वपूर्ण है चाहे कोई भी हो अनाज सबके घर में बनता है चावल सबके घर में बनता है दाल सबके घर में बनती है रोटियाँ सबके घर में बनती हैं सब्ज़ियाँ सबके घर में बनती हैं जोकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं और बेचने के बारे में बोलें तो बेचने के लिए तो हम चावल चाहे गन्ना चाहे गेहूँ चाहे दाल सब्ज़ियाँ यह सब चीज़ें ऐसी हैं कि अपने से ज़्यादा घर में खाने से ज़्यादा अगर होती हैं तो इसको हम बेचने के लिए इच्छुक भी होते हैं और बेचना उसको अच्छा भी मानते हैं कि बेचेंगे तो पैसे आएँगे पैसे से हमारा खर्च चलेगा और अपनी बरसात बोआने की बात करें तो बरसात के समय हम धान पैदा कर लेते हैं ठण्डी आई तो गेहूँ पैदा कर लेते हैं जोकि उसके साथ हम मसूर मूँग उड़द और चना मटर अरहर यह सब चीज़ें पैदा कर लेते हैं जोकि मौसम साथ दिया तो बहुत अच्छा मात्रा में पैदा भी हो जाता है जोकि उससे हम अपने घरों का सारा कुछ उसी पर निर्भर किसानों को किसान तो उसी पर निर्भर रहते हैं हमारे जो भी फ़सल उपज़ जितनी ही अच्छी होगी उतना ही हमारे किसानों के लिए हमारे लिए बहुत ही ख़ुशी की बात होती है थैन्क यू